जेनाकी कोइ दोस्ते महीम पुछै छै जे तू लगबै छहो तऽ होइ छऽ हमे लगबै छियै तऽ नहि होइ छै केना लगबै छहो तऽ ओकरा समझेलहुॅं इहै जे पहिले ओकरा मट्टीके एक हाथके गड्ढा खानि कऽ ओकरामे गोबर

पानि जेतना ओ लगैक खाइ ओ पानि ओ पूरा पानि भैरि दै हइ भरलाके बाद दू रोज दस रोज पाँच रोजमे यदि पौधा ओ लगै छै तऽ ओकरामे नया पत्ती आबै छै नया पत्ती आबै छै तऽ बुझि जाहि हइ जे कि हमर पौधा लैग गेलै हँ तब ओकरामे शाम सुबह पानि दियऽ पड़ै छै बगल सँ घास भुसा जाइ छै घास जनैम जाइ छै जङ्गल झाड़ होइ जाइ छै तऽ ओकरा खुरपी लै करिकऽ बढ़िआँ सँ ओकरा घास जङ्गलके निकालि कऽ खोलि खोइद कऽ मट्टी हलका करिकऽ फेर ओकरामे गोबर गोबर सु सुखा गोबर जे सइरि जाइ छै जे गोबर ओ गोबर लै करिकऽ ओ खदहामे खनि कऽ दै दइके आ मिलाइके कमसँ कम

सेवा करबही सेवा केलाके बाद ओ अपने पौधा लागै छै आ सेवा नहि करबही तऽ पौधा नहि लागतै तऽ एहि ढङ्ग से करै पड़ै छै बहुत तरुजै करै पड़ै छै जुगाड़ करै पड़ै छै हँ एनाही नहि होइ छै कोइ चीज सभ हर चीजमे मेहनत करै पड़ै छै सुबह शाम ओकरामे पानि डालऽ पड़ै छै जब तक कि पौधा ओ नया पनकी पऽ पत्ता नहि दै छै तब तक ओकरामे बहुत भीड़ बहुत कष्ट करै पड़ै छै पनकी पौधा भऽ जाइ छै तब ओकर कमसँ कम हफ्तामे एक दिन ओकरा खुरपी जरूर पड़ैक चाही आ रोज समय साँझ कऽ तऽ सुबह कऽ सुबह तऽ दू लोटा पानी जरूर ओकरा जड़िमे दै कऽ चाही ओहिसँ की होइ छै जे पौधा सभदिन हरा भरा रहै छै हँ हरा भरा रहै छै आर बिशेष एहिमे किछु करै नहि पड़ै छै आर बिशेष की करबही एतना लेकिन सेवा पौधामे करै पड़ै छै तब पौधा उत्पत्ति होइ छै फूल होइ आम होइ नेमो होइ नारियल होइ खजूर होइ हँ ई सभके गतिबिधि इहै छिकै इहै ढङ्गसँ लगायल जाइ छै आ ओकर देखरेख करैत रहै छै शाम सुबह तहन देखैत रहै छै पाइन ताइन दै छै जङ्गल झाड़ कऽ नोचने पोचने कोड़ने कमेने रहै छै तब जा करिके उ फल दै छै